آپ صحت خود کو صحت مند برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے صحت کو بچانے کے لیے جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے تو صحت اور تندرستی میرا خیال ہے کہ ایک ہی قبیل سے ہیں دونوں تو صحت اور سرگرمی کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں میں کرتا ہوں اپنی زندگی میں اور مجھے یہی سرگرمیاں جو ہیں مجھے جینے کا ایک طرح سے بیماری سے لڑنے کا اور کیا کہتے ہیں بہت بڑی بڑی بیماریوں سے جو ہمارے آس پاس اٹھتی ہے آتی ہے کہیں نہ کہیں سے ہمیں مطلب کہ انفلوئنس کرتی ہے ان ساری بیماریوں سے ہم لرنے کی طاقت اپنے اندر کہیں نہ کہیں پیدا کر لیتے ہیں تو اس میں سے جاگنگ وغیرہ بھی ہے دوڑنا بھی ہے لیکن میں زیادہ تر جیسے کہ فٹ بال کھیلتا ہوں کرکٹ کھیلتا ہوں چونکہ فٹ بال بھی جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ فٹ بال کا کھلاڑی کبھی بھی کھڑا نہیں رہتا ہے ایک جگہ پہ کھڑا تو رہتا ہے لیکن جو ہے اس کو دوڑنا پڑتا ہے اور یہ مطلب کہ ایک طرح سے دوڑ کا ہی کھیل ہے جب آپ دوڑتے ہیں بہت زیادہ جب آپ دوڑتے ہیں تو آپ کے مسلس اور آپ کے پٹھے میں مضبوطی آتی ہے ایک الگ قسم کی مضبوطی آتی ہے ایک الگ قسم کا مطلب کہ اپنے آپ کو ایک پھرتیلا اور چست اور چابک ایک دم گھوڑے کی طرح آپ اپنے بدن کو پاتے ہیں اور آپ مطلب کہ دوسرے انسانوں کے نسبت میں آپ کو خود کو زیادہ طاقتور محسوس کر سکتے ہیں اور بیماری بھی آپ کو بہت کم متاثر کر پاتی ہے جو آپ پہ بیماریاں آتی ہیں جو آپ پہ مطلب کسی نہ کسی طرح سے آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہے تو وہ ابھی آپ آپ محسوس کریں گے یہ کرتے وقت کہ آپ بہت کم مطلب کہ اپنے آپ کو وہ کر پاتے ہیں کہ میں مطلب کہ بیمار ہوں اس طرح سے دوڑنا جاگنگ کرنا اس طرح سے مطلب کہ جم وغیرہ جانا اس طرح سے فٹ بال کھیلنا کرکٹ کھیلنا اس میں کہیں نہ کہیں دوڑ شامل ہے اور جب آپ دوڑتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مطلب کہ اپنے اندر کی توانائی محسوس کرتے ہیں تو پھر بیماری سے آپ یقیناً آپ لڑ پاتے ہیں تو جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے لیے سب کچھ درست ہے